आज का युग जीवन की उलझनों से भरा हुआ युग है जिसमें हर व्यक्ति को एक दिन न एक दिन कहीं न कहीं आने जाने का कार्य हो ही जाता है और इसके लिए अपने क्षेत्र में हर व्यक्ति चाहे वह उच्च को उच्च श्रेणी से हो या निम्न श्रेणी से हो हर व्यक्ति को यातायात के साधनों की आवश्कता होती है आज भी हमारे देश में या हमारे प्रदेश में कई ऐसी जगह हैं कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर दो टाइम के अलावा कोई ट्रेन कोई ट्रेन या बस निकलती ही नहीं इस प्रकार से हमें इन यातायात साधनों पर ध्यान इस तरीके से जाता है कि हमें जिस समय कहीं जाना होता है या किस प्रकार से निकलना होता है उस समय हमें उन साधनों की आवश्यकता होती है और अगर नहीं मिल पाते हैं तो तब एक बड़ा बुरा फ़ील होता है कि अरे आज हमारे गाँव में या हमारे शहर में या हमारे इस देश में यह चीज़ होती तो हम इतना जल्दी पहुँच जाते कई कई प्रकार से जेसे मेरे ख़ुद के गाँव में भी यह होता है कि भई मुझे एक किलोमीटर या दो किलोमीटर जाना होता है तो टेम्पो नहीं मिलता टैक्सी नहीं मिलती है तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर कुछ दूर दूरी पर जाने के लिए भी कुछ साधन उपलब्ध नहीं होते हैं उन साधनों को या तो हम सरकार की सहायता से या फिर एक समूह या साह संस्था की सहायता से अपने क्षेत्र में इन सभी साधनों का सुधार कर सकते हैं या ला सकते हैं जहाँ तक हो सकता है हम छोटी छोटी चीज़ें तो कर सकते हैं और बड़ी चीज़ जैसे ट्रेन हैं बस हैं यह सभी तो गोरमेंट कर ही रही है